जोंनि जायगानि गामिया गामिनि हाथाइया बाजारा फिसायानो किन्तु बेहाय बिदिनो दाउ बोरमा बायदिसिना बिदि फाननो लाबोयोब्ला फायखारिफ्रानो सेलायनानै ओरैबायदि माने दामखौनो होआ दा जोंना बिदियाव फानग्राफोरा खहायानो जायो होननांगौ जाहैबाय आमफ्राय दामहोआ दाना ओरैहाय न'निफ्राय माबा मोनसे जुदि टारगेट लानानै फैदोंमोनब्ला बै टारगेटखौ रावबो खहा जाहैफाजोबो दा बे बायदिनो आरो बिदिनो मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोराबो माने दखान फिक्स दखान गैया नालाय बिदिनो लामा सेर सेरा फाननाङो बिदिनो गारि मटरनि खारनायनि हाद्रि हाला नांफब जोबलाय लायनाय जानोसै बिनिफ्राय अखा बांखा सान्दुं सहायनानै फाननांगौ जायो आरो आमफ्राय गामिनि हाथाइ नालाय हाथाइयाबो फिसा बिनिखायनो सानसे फाननो मोनब्ला बिजिनेसफ्राबो मोजां जाया बेलासियावल' दसे फुङावल' दसे बिदिनो फाननांसै आमफ्राय हनै मोसौ गोनांफ्राबो गायखेर सेरनानै लाबोयोबा एखनबा फाननो हाला एखनबा फाननो हानोसै एखनबा फाननो हायाबा गामिनि मानसि नालाय फ्रिडजबो गैयाजाहैबाय बिदिनो न'वाव फुदुंनानै दोनबाबो रानख्रेब हैसै आरो गरम बोथोरावबो फुदुंनानै दोनबाबोथ' बिदिनो एखमबा गावनोसै बिदियाव लस जायो आरो बिदि माने गिदिर बिजिनेस मावनो थाखाय ओरैबायदि प्र'ब्लेम जायो गामि ओनसोलाव दा बिनिखायनो जायफोरहा गारिफोर दङ बाइकफोर दङ ओ बेफोरो मानि गायखेरखौ ओरै गिदिर बाजाराव फानहैनाङो आरो बे लकेलावबो एसेग्राब डिमान्ड गैया नालाय बिनिखायनो माखासेखौ फाननो हाया आरो साहा दखानदारफोराबो बे गामिनिल' गावजों गाव मोखां नायलाय नायलायल'सो जानोसै सेलफोरा खम जायो आरो ओ दा बेफोरखौ जुदि डेवेलप खालामनोब्ला थारमानि जोंनि दखानफोर इनफ्रास्ट्राकचारफोराव बिराद दोरखार दा बिदिबो गैया जाहैबाय सरकारनिफ्रायबो आसनि गैयाजाहैबाय मानि गासिखौबो बहा नायहर जोबनो हानो दा बेफोरनो आरो जोंनि गामिनि जेंनाफोरा